आंथ' गोदोनिफ्राय जोंना मैसो दङमोन मैसोखौ गाइखेर सेरोमोन जोंना मैसोआबो आठथा दंखायोमोन जोंना आठथाखौ मानैया गाइखेर सेरग्रामोन आरो बिराद जथन' लानांगौ आदारा बारा होथारनांगौ गांसो थोआ मा थोआ जानांगौ बिबायदि जालाबायबाय ओमफ्राय मैसोखौ बिदिनो फिसिनो हाला होननानै फानबाय जोंना फाननानै लावखाराबो सानै नांगौ मोसौआबो बिराद बुरजामोन गलि गंसे जाबायमोन गलि गंसे जानानै मोसौखौ हानो ना मैसोखौ हानो होनानै मैसोखौ फानहरबाय मैसोखौ फानहरखांनानै ओमफ्राय मोसौआ बिराद बुरजा जाबाय आरो गलि गंनैसो जालायलांबाय आरो बिदिनो फानगासिनो फानगासिनो फानै फानै फाननानै माखासेयानो जोबबाय ओमफाय दा जायगानि जुनै मोसौ बिसिबां लानो नाङा होननानै लायाखैसै दा अमा दङ अमाया बिमा दं बिमाया अमा बिमायाबो फिसा दङ आरो फिसा दङ दा बिदिनो एखमब्ला अमा बिमा लाबाय आं एखमब्ला हैद लानो हाला आं अमा बिमाखौ होननानै अमा बुन्दा फिसिबाय आं फिसिनानै अमा खासिखौनो दोनबाय दोनै दोनै दोननानै दा आरो लाफिनबावबाय अमा बिमाखौनो बोरमा लादोंमोन बोरमाबो बाथोनसे जाबायमोन आंना बोरमायाबो बाथोनसे जानानै बोरमाखौबो एखबारैनो फानहरबाय आरो नयथा खासि फानहरनानै नयथा खासि फानहरफ्लांनानै हारिदों बिदिनो जाया जाया जाबाय थाबाय हगारबानो माबा सैमा अरो मा अरो बायदिसिना अरथार अरथार गैया ओमफ्राय लाला आं होननानै आं दा बोरमाखौ लाला बोरमाखौनो फिसिला आङो दा दाउ दं अमा दं हांसो दं फारौ दङ दा बिसोरखौल' दा दङ आरो आंनि न'आव अमा बिमा अमाखौथ' जोथोना बिराद जथन' खालामनांगौ बिसोरो आदारखौबो जानो नागिरा एखमब्ला माबा माबि संनानै होदेरथारनांगोन आरो एखमब्ला बायदिसिना थास' इरि हानानैब्लाबो जों गुन्दैजों मिक्स खालामनानै जाहोयो आरो जों अमाखौबो जथन' खालामनांगौ नङाब्लानो अमायाबो जाया बिदि खालामाब्लानो जानोबो नागिरा आदारखौबो आरो एखमब्ला न'नि बे गुन्दैयाबो थोआना बायनांगौ जायो बायनाय गुन्दैयाबो मिसल थायो बायदिसिना मिसल खालामो ना मायो जोंथ' मिथिया जाहा लाबोनोसै जाजाला माजों जाहोगोन बिसोरनो आदारखौ जों बेबास्था खालामनांगौ ओमफ्राय माजों जागोन बियो अमाया आदारखौ थास' हानोसै जों थास' बिफांखौ हानानै रुनानै गुन्दैजों मिक्स खालामनानै जाहोयो जों बिबायदि जथन' खालामनांगौ आरो बोरमायाबो गांसो नङाब्ला मोजां गांसोआव नङाब्लानो जाया गांसोखौबो बिसोरो जानायालाय जायो हगारब्ला जेखौ मोनो बेखौनो जाजोबो बिसोरो जिखि जाया जाजोबो नों खानाय जथन'जोंसो बिसोरो गांसोखौ जायो नङाब्ला हगारब्ला मालायनि खिथि जाहैब्लाबो जाहा बिराद बदनाम जायोना ओंखायनो जों हगारनो हाया खानानै दोननाङो जों खानानै अबाव खागोन गांसो बिसोरबो बासि बासिसो जायो अबेखौ जागोन अबेखौ जाया हागरब्लाथ' जेखौनो मोनो बेखौनो जायो गय बिफांबो जायो बिसोरो गय बिलाइखौ मा दं बेखौ जाजोबो बिसोरो बोरमाया